دہلی میں چل رہے اسکول اور تعلیمی ادارے پرانی روایتوں کے مطابق چل رہے تھے اچانک معاشرے نے یہ ضرورت محسوس کری کہ ہمیں اسکل انڈیا کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمیں آج کے زمانے کی دیگر اسکل اپنے اندر سیکھنی چاہیے اور اپنے آنے والی نسلوں اور اسٹوڈینٹ اور طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اسکل سیکھنے کا انتظام کیا جائے دہلی میں انہیں کچھ ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے کافی اچھے اچھے قدم اقدامات اٹھائے گئے جن میں سے ہیپینیس کریکلم ماڈن ایکٹیوٹیز این الگ الگ ٹیچنگ لرننگ ایکٹیوٹیز ہیں یہ کچھ موقعے ہیں جن کی وجہ سے آج کل کے طالب علم زیادہ اسکلڈ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کرنے پر فوکس کر پاتے ہیں دہلی میں بدلتے نظام کا بہترین کارن یہ بھی ہے کہ یہاں کا انفراسٹیکچر اور انتظامی نظام کافی بہتر کیا گیا ہے